जय झूलेलाल हलो जय झूलेलाल कहिड़ी टी वी खपे तव्हांखे असां वटि हरेक कंपनी जा टी वी मौज़ूद आहिनि तव्हां चाहे सैमसंग जा वठो चाहे एल जी जो वठो या वीडियोकॉन जो वठो जेको खपे तव्हांखे उहो मिली वेंदो

हा सैमसंग ॾाढी सुठी कंपनी आहे असां वटि इलाही मॉडल आहिनि उन्हनि जा तव्हां वरी कोई बि टी वी वठी सघो था हा असांजी दुकान जो नालो आर वी सेल्स आहे इअं सैंटर मार्केट में आहे मां कॾहिं बि यारहें खां नवे लॻे ताईं अची सघो था जेको बि टी वी तव्हां वठो हुनजी ॿ साल जी गैरेंटी हूंदी आहे ऐं टे साले जी वोरेंटी थींदी आहे ऐं हुन खां पोइ बि जेका अगरि कोई बि नुक़सान थी वञे त हुन लाइ तव्हां ॻाल्हाए था सघो उहो कंपनी जी सर्टिफिकेट बि ॾिनो वेंदो आहे हा हा हिनजी सर्विस जो तव्हांखे काड बि मिलंदो ऐं सर्टिफिकेट बि प्रॉपर मिलंदो त तव्हांखे का बि मुसीबत का बि उल्झनि अचे त तव्हां कस्टमर केयर फ्री आहे हुन ते ॻाल्हाए सघो था हांजी हांजी हा हा तव्हां कॾहिं बि अची सघो था ऐं जेतिरी इंचनि जो बि खपे पंजवीहनि जो या चोवीह इंचनि जो बि आहे पंजवंजाह इंचनि जो बि आहे जेको तव्हांखे वणे उहो वठी सघो था तव्हां

हांजी जय झूलेलाल